میں نے اسکول میں جو پینٹ کرنا سیکھا ہے وہ ایک ٹری ہے جس کے ذریعہ ہمیں آکسیجن ملتا ہے اور اس کے بارے میں تجربہ یہی ہے کہ پینٹنگ کرنا بھی ایک آرٹ ایک ہنر ہے اور ہمیں کرنا چاہیے اس سے دل کو ایک کہیں نہ کہیں سکون ملتا ہے اور ٹری کے بارے میں اس طرح سیکھا کیوںکہ ٹری جو ہے وہ لوگوں کو ایک حساب سے زندگی دیتی ہے کیوںکہ وہ آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہے اور آکسیجن چھوڑتی ہے جس سے ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں سیکھا تھا اور سیکھنے کا جذبہ تھا